अच्छा जियां साढ़ै त्योवार आई गे डुग्गर देश दे साढ़े ते बड़े बड़े त्योहार मनाए जन्दे लोह्ड़ी आई अपनी दिवाली होई होली होई जि'यां कि तुसें सनाया दूआ अपना शिवरात्री होई जनमाष्टमी होई ते बड़े स्हेई स्हेई तरीके कन्नै मनाए जन्दे जियां कि साढ़ै लोह्ड़ी मनाई जन्दी के जदूं साढ़ी फसल फुसल कटोंदी इक ते ओह् भई उसी कोई ओह्दी नमीं फसल चाढ़ने आस्तै देवते आस्तै ते ओह् अस लोह्ड़ी मनांदे बड़ा किश मनांदे रातीं ओह् बी बनदे भामड़े भुम्बड़े बलदे अग शग्ग बालदे ओहदे बिच्च अपना जेह्ड़ा अनाज नूज ऐ उसी देवते दिंदे भई अग्नि देवते दिंदे ते लोह्ड़ी मनांदे बड़ी बड़ियां चीज़ां बनदियां कोई कुछ भई तरचोली बनदी भई दूआ खीर बनदी कन्नै बबरू बनदे फटोरे बनदे अच्छा खीर बनदी कुदै कुदै भई कुक्कड़ बी बनांदे मुर्गा बड्डदे भई शामी लै कुदै कुदै कोई मासा मासा लाई बी छुड़दे भई कोई त्योहार त्योहार उप्पर ते ओह्दे बाद होली आई ते होली बी बड़ा स्हेई त्योहार ऐ साढ़ै ते होली दे रोज भई घर दी साफ सफाई करदे अस इक दुए रंग शंग लांदे ते होली मनांदे दिवाली आई भई दिवाली उप्पर पूजा शुजा करदे आपने देवते राम दी अपने श्री राम न उं'दी पूजा करदे घर दी सफाई सफुई करदे